कोई बी कुदै कंपीटिशन स्कूल कंपीटिशन होए जां कुदै बी केह् आखदे केई बारी बिच जेह्का हिस्सा जरूर लैना चाहिदा में जेह्का ओह्